हलो जी आइए आइए मैडम बताई क्या सेवा कर सकता हूँ हाँ हाँ अच्छा नहीं सब्ज़ी आप एक बार देख लीजिए रेट तो क्या घर की बात है अपन कर लेंगे ठीक है तो आप मुझे बताइगा आप को क्या क्या चाहिए आप को क्या बनवाना है उस हिसाब से में आप को सब्ज़ी बता देता हूँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो आलू बीस किलो रख दे ता हूँ आलू देखिए अभी मार्केट में बीस चल रहा है मैं आप को अट्ठारह लगा दूँगा ठीक है चलो छोड़ो आप आप पंद्रह दे देना मेरी ख़रीद का है आप इतने में दे देना ठीक है पंद्रह ये बीस किलो आलू बबलू लगाओ आप बीस किलो आलू लगाओ मैडम के लिए है आगे बताइए और क्या दे दूँ ठीक है गोबी चालीस की चल रही है तीस कि लगा देता हूँ पाँच किलो रख दूँ अरे मैडम मैडम आप चिंता मत करो आपके लिए कोई रेट में कोई दिक्कत नहीं होगी आप तो मार्केट में पता कर लो लगा पाँच पाँच किलो लगा अपन देख लेंगे ओवरॉल देख लेंगे ठीक ठीक ठीक लगा भाई पाँच किलो ठीक है और बताइए बैंगन कितना दे दूँ ठीक है तीन किलो बैंगन रख दो है ना किसी को नहीं दिया दस रुपये किलो में आपको ठीक है टमाटर दस रुपये किलो टमाटर पा पाँच किलो रख दूँ मैडम ठीक है पाँच पाँच आठ आठ आठ तोल दो बाबलू भाई आठ तोल दो ठीक है और भिंडी कितनी रख दूँ मैडम पाँच किलो या तीन किलो दो किलो कितना ठीक है तीन किलो ठीक है भैया बाबलू तीन किलो भिंडी तोल दो बेटा ठीक है और बताइए मिर्ची धनिया मिर्ची तो लगेगी ठीक है ठीक है पाँच किलो मिर्ची तोल दो भैया है ना अस्सी रुपये किलो मार्केट में चल रही है अपन साठ लगा देंगे ठीक है मैडम पचास रुपये किलो में पूरे मार्केट में मतलब मैन मार्केट में चले जाइए आप को नहीं मिलेगा मैडम ख़रीद नहीं है ख़रीद होती तो मैं क्यों मना करता आप को ख़रीद नहीं है ठीक है ठीक है है ना और एक एक किलो धनिया कर दूँ या दो किलो दो किलो धनिया पत्ती कर दो ठीक है ओके तो मेडम आप का ये जो टोटल हुआ है वो हुआ है एक हज़ार आठ सौ बीस रुपये ठीक है तो है आप बताइया कहाँ पहुंचवाना है आप लड़के को ही पैसा दे दिजीएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो ये जो अपना बत्तीस टीला जमालपुरा ठीक है और बी पी के बाज़ू वाला घर दो घर छोड़ के एक घर ठीक है ठीक है ठीक है तो ये पीला वाला घर मैं पहुंचवा दूँगा ठीक है मैडम ओके ओके चलाइए धन्यवाद मैडम और कुछ लगे तो आप कॉल कर दीजिएगा में पहुंचा दूँगा ठीक ठीक मैडम धन्यवाद मैडम